मिगी तुस अपने दोस्तें दे बारे ई सनाओ ते ओह् दोस्त ते नुहाड़ी फैमिली दे बारे च ते ओह्दे सारा किश अपने दोस्त दे बारे च अपनी पूरी लाईफ दी जो किश बी ऐ जो बी है कि थुआढ़े दोस्ते कीतियां उनें केह् नेईं कीतियां किन्ने दोस्त हे थुआढ़े किन्ने नेईं ऐहे उ'नें दोस्तें तुसें ई अपनी लाईफ च केह् सखाया कि'यां केह् कीता होर तुसें गी किन्ने स्हेई तरीके कन्नै चलाया जां गलत रस्ते उप्पर लैता जां ऐब्बी बनाया जां शराबी किश बी बनाया ओह् तुस अपने बारे च मिगी सबकिश सनाओ ते ओह्दा उदाहरण देओ इत्थै बचपन दा दोस्त मेरा जेह्ड़ा रवि कुमार हा उस मेरे कन्नै मेरे कन्नै बड़े साल रेहा अस किट्ठे बौंह्दे हे किट्ठे गै खंदे हे ते उत्थै रौंह्दे हे उत्थै किट्ठे गै इक म्हल्ले गै रौंह्दे हे ते इक दूए घर बी जंदे रौंह्दे हे ते इक दूए घर बड़ी पन्छान ही साढ़ी इक दूए ने बड़ी बनदी ही ते इक दूए इक दूए दे गै थालियै रुट्टी खंदे हे अस ते उं'दे इक दूए दे मम्मी भापै दी बी बड़ी पंछान ही ते अज्ज बी अज्ज बी ओह् दोस्त मेरे कन्नै ऐ फ्ही ओह् दोस्त ड्राइवरी करन लगी पेआ फ्ही ओह् इत्थै अ'ऊं आई गेआ हाई सैकंडरी स्कूल पुज्जी गेआ भी उत्थै होर दोस्त बनी गे जि'नें कि असें गी लाईफ च होर सखाया ते बड़े तरीकै कन्नै किश किश असें गी बड़े मजे कीते केईं दोस्त स्हेई बी ऐ हे ते किश दोस्त गलत बी ऐ हे केईं दोस्त ऐब्बी ऐ हे ते किश शराब पींदे हे नशे बी करदे हे पर उं'दे कोला अ'ऊं दूर गै रेहा जेह्के स्हेई दोस्त हे पढ़ने आह्ले अं'ऊ उं'दे कन्नै गै रेहा ते बड़े गै मजे कन्नै लाईफ कट्टी उं'दे कन्नै भी उत्थां आइयै भी पुज्जी गे कालेज कालेज आइयै किश नमें दोस्त बनी गे उ'नें बी बड़े में बी उं'दे कशा कालेज जाइयै नमें दोस्त बनी गे होर बड़े शैल पढ़ने आह्ले दोस्त थ्होए दे हे किट्ठे बौह्न्ने अस लाइब्रेरी जन्ने उत्थै पढ़ने बुक्कां रीड़ करने ते घरै ई बी किट्ठे गै जन्ने इक्कै मैटाडोरा पर जन्ने ते इक्कै थालिया खानी असें घर जाइयै रुट्टी इक दोस्त मेरे कन्नै गै रौंह्दा कमरे च ते अस किट्ठी रुट्टी बनान्ने खन्नें ते किन्ने मजे कन्नै रौह्न्नें ते बडलै बडलै भी उट्ठियै बडलै सैर करने गी जन्ने उठी होर शिड़कै उप्परे ई रनिंग करने दस्स मिंट पंदरां मिंट ते भी बैठकां बी कड्ढने ते उत्थां आइयै सिद्धा कालेज गी त्यार होना भी उत्थूं आइयै कालेज जाना उठी उत्थै कालेज जाइयै पढ़ना भी ते बड़े गै मजे कन्नै गै लाईफ कट्टनी ऐ इक दोस्त मेरा उत्थै रौंह्दा हा जम्मू ओह् होटलै उप्पर कम्म करदा उत्थै रुट्टी बनांदा ते बड़ी गै सोआदली रुट्टी बनांदा ते ओह्दे भापा ओह्दा कारखाना कम्म करदे हे ते नुहाड़े भापा बड़े शैल गै ओह् कारखाना कम्म करदे हे इक दोस्ता भापा जेह्ड़ा हा इक दोस्त मेरा अजें बी इत्थै गै कालेज मेरे कन्नै गै पढ़दा बड़ा स्हेई गै दोस्त ऐ अ'ऊं पूरे दिन नुहाड़े कन्नै गै रौह्न्ना किट्ठे क्लासै च जाना किट्ठी खानी पीनी